कोंकणी म्हणी उमत्या कळशार उदक चोराच्या मनाक चान्न्याचो दुबाव नाचपाक येना आंगण वांकडें मोर नाचता म्हणून कुट्टरे नाचता दुदांत न्हालें म्हूण गोरेंपण येना